हाँ हमारे स्थानीय स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया है कि बच्चा पाँच साल का ना हो तब तक तो गवर्नमेंट स्कूल में उसका एडमिशन नहीं लिया जाता अगर प्राइवेट स्कूल हो तो उसको तीन से चार साल के बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में भरती कर लिया जाता है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बच्चों की जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं और तीन से चार साल के बच्चे को एडमिशन ले लेते हैं सरकारी स्कूलों में भी जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में उसको पाँच साल से पहले नहीं लिए जाता है और सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए माँ बाप का भी आधार कार्ड मांगते हैं और प्राइवेट स्कूल में करेंगे तो फ़ीस भी देनी पड़ती है सरकारी स्कूलों में मुफ़्त में पढ़ते हैं